हैलो सागर होटल मां तव्हांखां कड़ी चांवर ऐं रस पई भाॼी रायतो घुरायो हुओ मूं वटि पुॼंदे पुॼंदे रस सॼी हारजी पई आहे या तव्हां मूंखे उन जा पैसा वापसि कयो या तव्हां मूंखे वस्तु वड़ी मोकिलायो